हम हम तोरा जोन अथी आर्डरपर तोरा एकबेर सामान मँगेले रहियौ ओहि आर्डरपर हमरा दालि सब्जी चावल रोटी चारगो रोटी आओर दालि सब्जी अच्छा चीज ओही आर्डरपर हमरा भेज दअ मिसरौली गाँवमे की हमरासबके स्थिति खराब हए अभी अइलेके हम अभी आर्डर कर रहलियौ हमरासबके जाइ नहि पबै छै अभी गड़ी घोड़ाके सुभिस्ता नहि है अभी ऑनलाइनके देखलियौ तोरा अथी पऽ की ऑनलाइन तू चलबै छ ओही लए कऽ हम तोरा कहलियौ की फोनके जमाना है मारि दै छियौ अपन आ जेतै खाना उना खा लेब हमसब सब आदमी ओइके लेल हमसब ऑनलाइन केलियौ हऽ की अच्छा समान भेजिहऽ जे आगे भी हम आओर आदमीके कहबै अपन ओहो सब ईहे व्यवस्था कऽ कऽ लौतौ जे तोहर होटलो अच्छा खासा चलतौ जइसँ की नाम बनल रह